हेलौ औ औ औ

जुनादफोरनि मुंदांखा होनोबा माबा गल्देन लांगुर बेखौ माबा होननो हायो बडलेण्ड मासकथ मोनसे माबा बाहाय बे मा होनोमोनलाय सारोन मस्थ दिस्थ्रिबुसन आरो बे बेनि बेनि हरैहाय आर मोननो थांला सारोन साइद जोंहाय बे मा होनो मोलाय बे रिजननि इक्ज'तिक मोनसे एनिमाल जाहैबाय गल्डेन लेंगुर आरो बेजों लोगोसे माखासे दाउसिन दाउलाफोर दङ बे दिपरबिल दिफ्लायबिल आमफ्राय धिरबिल बे बे मोननै बिल दङ बाहाय माखासे माइग्रेन बार्दसफोरबो फैयो दा फिसिनि थाखायबो एसे माबा मुंदांखा बे सक्रसिलाया आरो बेजों लोगोसे बाहाय माखासे जिब जुनादफोर दं जेखि आइ उ सि एन बे रेद रेद रेद लिस्थ आव दङ थारमानि एक्सथिं जानायनि लामायाव बेफोर माखासे जुनादफोरखौबो बाहाय मोन्नो थाङो आरो दाथ' माबाखौ नायोबा एसे खमायनायखौनो नुनो मोनो माबा जेरै जोंनि बे हाग्रानि माबायाबो एसै खम जाबोगासिनो परेस्त कभारा माखासे मा होनो एन्ट्र'पजेनिक फेक्टर मानसिनि माबानि थाखाय एग्रिकालसार जोंना बे आबाद मावनायाव बे माखासे माबाया हाग्रा सिम माबा एंकस जाहैबाय हाग्रा सिङाव बेफोरनि थाखाय हाग्रानि माबाया परेस्त कभाराबो खम जाबोगासिनो बिनि थाखाय बे माखासे जेंनाफोरखौहाय जुनादफोरनि माबा पपुलेसनखौ हाय खम जाबोनाय नुनो मोनो आरो औ दे औ जागोन दे जागोन